में पवन कुमार रियासी डिस्ट्रिक्ट दा बोल्ला ना ते में स्नैक्स दे बारै च बोल्ला ना स्नैक्स कोई बी चीज़ ऐ स्नैक्स लोक खाने गी बी बड़े बड़े औंदे ते अपने यूनिवर्सिटी दे मुड़े बी आंदे जे हॉस्पिटल दे बगैरा होर बी स्नैक्स आक्खो अच्छा बनाने प्ही मंचुरियन बी

प्ही समोसा त्यार होंदा ते नुहाड़े च तेल होंदा समोसा त्यार होइयै ते समोसा जियां होइया नूड्ल्स होइये नूड्ल च इं'या हरी सब्जियां पौंदियां ते होर बिच हरी सब्ज़ी शिमला होई गाजर अपने बड़ा किश होइया ते स्नैक्स बिच एह्बी चीज़ आंदी ऐ कि इक्क इं'या ओह् होइये अपने ब्रैड पकौड़ा बी होइया ब्रैड पकौड़ा बी स्नैक्स बिच आइया जि'यां हून ब्रैड पकौड़ा बी ते ब्रैड पकौड़े च जि'यां हून टोमैटो सॉस पांदे लोक होर बड़ा अच्छे अच्छे ब्रैड प्ही नुहाड़े बाद अपना एह् ऐ कि प्ही दिक्खो नुहाड़े च एह्बी आई गे मैगी बी आई जंदी इं'या मैगी बिच बी हरी सब्जियां पौंदियां मैगी नुहाड़े च प्याज़ टमाटर हर इक चीज़ पौंदी ऐ भी नुहाड़े बाद अपने मोमोस मोमोस बी स्नैक्स च बड़े अच्छी चीज़ मोमोस होई गे अपने स्प्रिंग रोल एह्बी अच्छी चीज़ ऐ स्प्रिंग रोल होई गे अपने होर बड़ी चीज़ां जि'यां हून अपने अंडे होइये आमलेट होइया आमलेट बी आमलेट च प्याज़ हरी मिर्च होंदा ते होर अपनी बड़ी चीज़ां एह् स्नैक्स बिच आई जियां चाह् चाह् पीने बी औंदे लोक बाहरा चाह् चाह् कन्नै तुस किश बी खाओ कचौरी खाओ मट्ठी खाओ अपने जो तुस खाई सकदे होर बी बड़ियां चीज़ां न स्नैक्स बिच जेह्ड़ियां अच्छा अच्छियां लगदियां

ब्रैड कलाड़ी बी बंदे ई अच्छी लगदियां होर बड़ी बड़ी चीज़ां न आइटमां न कलाड़ी ते चलो चाही कन्नै बी खंदे केईं केईं हर इक्क चीज़ अच्छा बनदा ते होर स्नैक्स बिच बड़ियां होर चीज़ां जेह्ड़ियां ठीक न स्नैक्स बिच अ'ऊं दिक्खो कलाड़ी खाओ ब्रैड खाओ मंचुरियन खाओ बड़ियां चीज़ां होर दिक्खो सूप बनदा सूप ई ऐसा बनदा कि नुहाड़े च बी हर इक समान पौंदा सब्जियां हरियां पौंदियां जि'यां तुं'दा बड़े तरीके कन्नै सूप बनदा तुस जिन्ना टेस्ट बनाओ उन्ना शैल बनदा प्ही अपना ध्यान कुदै नेईं देना ते अग्गै पिच्छै इक साईड़ ध्यान देओ ते बनाना आह्ली साईड़ ध्यान देओ ते शैल बनदा होर बी बड़ियां चीज़ां स्नैक्स बिच जि'यां होर गोभी गोभी आह्ले पकौड़े बी होंदे अपने पनीर आह्ले पकौड़े बी स्नैक्स बिच आई गे होर बड़ियां चीज़ां जि'यां कुल्चा होइया कुल्चा बी लोग स्नैक्स बिच बंदे खंदे कुल्चा होई गेआ अपने होर बड़ियां मंचुरियन मंचुरियन होइया ते अपने बड़ी बड़ी चीज़ां न जेह्ड़ियां अच्छियां ओह् खंदे न ते प्ही अस एह् चाह्न्ने कि जित्थै लोक इक बारी खाइयै जाह्न ते बार बार उत्थै लोक औन लोकें दा बी इ'यै होंदा कि भाई कि जित्थै शैल चीज़ बना दी होऐ ते असें उत्थै जाना खाने गी कि जगह जगह बी दिक्खो अज्ज लोग जंदे ते इक हट्टी ऐ कि भाई उत्थै टेस्ट निं हैन टेस्ट दा एह् होंदा कि हर चीज़ दा टेस्ट बनाना पौंदा टेस्ट बनाना पौंदा हर इक चीज़ै दा बाकी सारा किश ठीक ऐ स्नैक्स बिच सब्जी हर इक चीजै दी पौंदी जि'यां पत्ता गोभी होई गेआ जि'यां शिमला होई प्याज़ होई गे टचामार होइये एह् जेह्कियां हर इक्क चीज़ां नमें बिच आंदिया ठीक ऐ स्नैक्स च अपना एह्बी आई जंदा कि चिप्स होई आलू चिप्स होंदी जि्यां' एह्बी लोक अपने जि'यां होई आलू आलू जीरा होइया जि'यां आलू जीरा ते चिप्स होई चिप्स कोई बी ऐ तुस उसी ओह् खाओ तुस खाई सकदे तुस ते स्नैक्स च इ'यै चीज़ां न जो इन्ना हारे चलो अस बी बनाई बनाई दिन्ने आं चिल्ली पनीर बी आई गेआ नुहाड़े च जां कड़ाही पनीर होई गेआ होर इं'या मटर होइये अपना मटर नुहाड़े च मटर बी अच्छे होंदे मट्ठी होई मट्ठी च बी जि'यां मट्ठी होई मट्ठी बी चाही कन्नै बंदा खाई सकदा मटर होइये ते अपने जि'यां हून आलू टिक्की होई आलू टिक्की बी बंदा खाई सकदा नुहाड़ी ते हर इक्क चीज़ां बड़ियां ठीक न आलू टिक्की ब्रैड पकौ ड़ा समोसा ते चिल्ली पनीर होइया जि'यां कडाही पनीर होइया एह् आई जंदा स्नैक्स बिच सारा ते बाकी चलो लोग बार बार जेल्लै खाने गी आंदे ते टेस्ट गै होंदा तां ई गाह्क आंदा ते बाकी चलो अजकल सारियां चीज़ां ठीक ऐ बना दियां ते ठीक बनग ते तां गै आंदे बंदे नेईं तां कुत्थै औना कन्नै स्नैक्स बिच बी होर आंदी ऐ अपना केह् आंदा एह् आंदे नुहाड़े च केह् नांऽ

ते ओह् अच्छा बनदा नुहाड़े च क्रीम पौंदी बिच सब्जियां पाइयै हरियां पाइयै ते ओह् सैंडविच बनी जंदी बाकी रेही गल्ल हर इक्क अच्छी होऐ ते ठीक ऐ बाकी ठीक ऐ स्नैक्स खाना चाहिदा अच्छा बड़े बड़े दूरै दे लोक औंदे न ओह् आक्खदे की अच्छा लगदा स्नैक्स प्ही इंया गाह्क औंदा पला पला इं'या गाह्क औंदे जी